जुनादफोरखौ जों अनेख जुनाद फिनो हायो जों फिनायालाय बिदिनो दाउ अमा मोसौ बेदिनो सैमाफोरब्लाबो फियो जों सैमायाथ' जोंनि खामानि नंखाया होनब्लाबो सिखाव सोंनो थाखाय जों फिनाय जायो आरो मोसौखौ जों मा हिसाबै

बेखौ मिथियाबो जानो हागौ आं एसे मिथिनायलाय फंनैसो बुंनायनोसै आरो मोसौखौ जों उन्दैनिफ्राय एसे फियै फियै देरबाय जेला हालएवनो हाबाय होमब्ला बे मोसौखौ जों सिखायनानै हालएवनाय जायो बिजोंनो जों मैगं थाइगं बिदिनो आबाद बा माइ गायनाय जायो आरो मोसौनि थाखायबो जों एक्सट्रा एक्सट्रा माबा दोंखायो आरो गलि बानायनानै गलिखौ एक्सट्रा बानायनानै दोनो आरो अमा अमा फिनायावबो जों अमा गुन्द्रा एक्सट्रा बानायनानै दोननाय जायो बे अमाखौ जाहथे जों देनां जों अमाखौ फियो गासिबखौबो बुन्दा बुन्दि फिजोबो जोङो ओमफाय जोंहा बुन्दिखौ मा हिसाबै फियो होनब्ला जाहा बि मासेयाव मानै जायोनालाय देनां फिसा जायोब्ला जों बिनि फिसाखौनो फाननानै एसे थाखा फैसाफोर मोनो खोमा होननानै आसा खालामनानै फिनाय जायो आरो आमफाय जों दाउखौबो फियो दाउनि थाखायबो दाउ गन्द्रा नांखागौ बेखौबो जों एक्सट्रा फिसा ओरैनो बानाय साबनानै होनाय जायो आरो मानि न'आव उफाय गैयिनालाय जों बिजोंनो बि दाउजोंनो जों एसे एनै सहाय मोनगोन खोमा देरोब्ला एसे एनै बिदिनो मासे मासेयाव मानै मानैयाव माथाम जालांब्ला बिखौनो उफाय गैथारैयाव जों माइरं दैरं बायनो फाननाय जायो आरो बेखायनो जों दाउखौबो फिनाय जायो थिग माबायाबो बेनो जाहैबाय हांसो फियो जों हांसोनि थाखायबो जों आलदा गन्द्रा बानायो बे जों हांसोनो हांसोनो एसे एनै दैया खाथियाव गैयानालाय दैखरफोरनिखौनो हाखर फिसा फिसा जावनानै दोनो आरो ओमफाय बहायनो आदार जानो थाङो थाफै फिनो आरो बे हांसोआ बिदि जोंनिया दै गाथोनानो एसे गोजान गाथोन खाथिब्लाबो नागारला बायोब्ला एसे गोदाव सोराव जानानै सोरजोंबा खावनानै लांजानो गियो जों एखायनो जों जानला मोनला नागारा बिदिनो आदारा होबाय गावनि गन्द्रायाव ग्रोब सोनानै दोनफिनबाय बिदि खालामो आरो जों बोरमाखौबो जों फियो बोरमानिबो आलदा गन्द्रा बानायनानै दोनो जों बोरमायाथ' एसे लाम लाम फिनाय जायो बोरमाखौ बिदिनो माखासे खासि खालाम खालाम दोनो आरो बिदिनो माखासेया ओरैनो फिसा फिसौआव उफाय गैयैयाव फाननो होननानै दोनथ'नाय जायो आरो मोसौ मोसौआबो मोसौनि थाखायबो जों गलि बानायखायो मोसौआबो बिदिनो गाय फोरखौ जों फियो बे गायनिफ्रायनो जों बोसोरनै बोसोरथामजों मानै माथाम जायोब्लानो जों बेखौ एसे सहाय मोनगोन होननानै बिदिनो एसे देरब्ला फाननाय जायो थाखा फैसा उफाय गैयैयाव बेबायदिनो जों लासै बेबायदिनो जों दाउ अमा बोरमा फियै फियै बिदिनो संसारखौ एसे थेब थाब सोलि लांबाय थायो आरो ओमफ्राय बेमार जानाया माबोरै जायोथाय आं बेखौ मिथिनो मोनाखै आरो बेमारबो जाखाव होलाङो बिदिनो सम सम बेमार जाब्ला ओइ बेंथल बाजाराव फसु डाक्टारनाव बिनानै लायो गैया माथो मिलाया ब्रुं ब्रुं थैजोब खायो जानाया ग्रोब बहाय जोंहा उफाय हारा जाहैनसै आरो बोरमानि बेराम बे बोरमा बेरामाबो माब्रै मा बिदि जायोफालाय खिस्रायो ग्रोब थैयो ख्रिस्रायो ग्रोब थैयो दा बेमार बे बेमारनि थाखाय मा रोखोमै बारग'गोन बिनि माबाफोर एसे मुलि बा माबाफोर मोजां मोजां दाउफोरनि बायदि बहननानै होयोब्ला एसे गाहाम जागौ आरो मुलि होब्लानो माबानाय देनानै फोननानै होनांगौ जाहैदों आरोखि ना मा